जी बताइए जी अन्य जी अन्य बोलिए जी आप किस तरीक़े का लोन लेना चाहती हैं जी आप किस टाइप का लोन लेना चाहती हैं नहीं मेरा मतलब है आप पैसे ही लेंगे या कोई चीज़ गिरवी रख के गोल्ड लोन टाइप गोल्ड लोन लेंगे कौन सा लोन लेना चाहेंगी आप अच्छा आपको गोल्ड लोन लेना है ठीक है तो आपके पास इसके लिए सोना है अच्छा कितना है अच्छा ठीक है तो आपको लोन मिल जाएगा अच्छा ठीक है तो आपको लोन मिल जाएगा इसके लिए आपको ऑफिस आना होगा सारी फॉर्मेलिटीस पूरी करनी होगी उसके बाद कुछ प्रोसीजर है वो मैं करूँगी उसके बाद आपका गोल्ड जमा करने के बाद मैं आपको लोन दे दूँगी इस में लगभग दो तीन दिन का टाइम लगेगा अपने सारे पर्सनल डिटेल्स ले आएगा जैसे कि पैन कार्ड आधार कार्ड फ़ोटोस इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल भी ले आइएगा जी हाँ उसके साथ फ़ोटोस भी लेते आइएगा आपको लोन किसके नाम पर चाहिए अपने नाम पर चाहिए या आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पर चाहिए जी मैंने इस लिए पूछा क्योंकि यदि किसी और के नाम पर लेना होता तो आपको उसे भी साथ लाना पड़ता और उसका भी डिटेल ले कर आना पड़ता और आप एक ऐसा फ़ोन नंबर ले आएगा जो पूरे टाइम आपके पास रहता हो

जी हाँ आपको सारी अपनी चीज़ें लानी होगी जिस में आपके सारे पर्सनल डिटेल्स होंगे वैसे आपको लोन कब तक चाहिए ठीक है तो आपको उतने समय में लोन मिल जाएगा और बताइए मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकती हूँ ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँगी आप ऑफिस आ जाएगा वैसे तो कल सेटरडे है तो कल हाफ़ टाइम रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मंडे को आ जाइए अच्छा ठीक है तो आप कल ही आजाइए बैंक ग्यारह बजे ताकि मैं उसे अप्लाई कर सकूँ ओके मैम